मीडिया साढ़े आस्तै बड़ी जरुरी चीज ऐ के जियां कोई बी स्टूडेंटस हैन जेहके किसे किस्म दा बी इंग्जाम ऐ जां कोई और जो ओह् कोई पीएसई जां किश बी होऐ ते ओहदे आस्ते यूटयूब होई गया जां कोई और मिडिया होई गया ओहदे र अस दिक्खिये करी सकने हा लेकिन एहदा बड़ा ज्यादा फायदा और कोई बी इंगजाम जां किश बी होऐ ता अस दिक्खी सकने हा सर्च करिये कोई बी कोशन होई गे जां किश बी होई गे जिस च अस कड्ढी सकने आं और दिक्खी सकने आं खाली कोई बी कोश्चन अस सर्च करचै् ते अस गूगल उप्पर होई गेआ जां यूट्यूब उप्पर होई गेआ जां शौशल मिडिया कोई बी होऐ जेहदे रा आसेंगी बड़ी आसानी कन्नै कोई बी कोशचन जां कोई बी किश सलेबस होई गेआ जां किश ब होई गेआ कोई बी इंग्जाम होऐ ओहदी त्यारी करी सकने आं ते औऱ बी बड़ी सारी एंग्जाम जियां किश यूपीएसई होई गेआ जां कप्पीटिटब होई गेआ इंग्जाम दी त्यारी करी सकने